जय झूलेलाल हा हा हींअर आस आयां सूरत खां ॿाहिरि आयां त तहां है ना हा घरु जेको शै मतिलबु हा बांम जो भई बांफ़ कीअं ता खणो हा डॉक्टर तवां जीअं न हा त मुखे तवांयी आदतूं ख़बर आ तां थदि में आइस्क्रीमूं जूस कोल डींक्स पीअंदा आयो त थींदो ई असांखे हर सालु इअ प्रॉब्लम हा हुओ साईं ॿियो अञा ॾिसो तहांजे सूरत जो वातवरण बि आए नीलो आए इन्फैक्टर ऐं प्रदूषण लाई आए तांजे सूरत में हा हीअं त भई क्रिस्मस छुट्टी वञो साईं त तां इअं कयो हिल स्टेशन ते वञो सातपुड़ा हिल स्टेशन ॾाढो सुठो तव हिकदमु ताज़ो तरव हवां पोहंदी तव हुते तहांखे सुठो फील लॻंदो ऐं सांस खरण में तक़लीफु बि कोनि थींदव हुते जी हवा हा तबियत त ॾिस बि ना तबियत त ॾिस बि तबियत तहांजी सुठी रवंदी त पो माण्हू सुठियूं इअं न हुते वञी हिकु दफ़ो घुमी अचो वातावरण थोरो चेंज थींदो त तहांखे सुठो रहंदो अच्छा त तहांजी फ़ैमलीअ सां तहां परिवार में ॻाल्हायो पो सातपुड़ा हिल स्टेशन घुमी अचो थोड़ा ॾींअं वातावरण चेंज थींदो तहांजी तबियत बि सुधार ईंदो न

इअं त स्टोपेक्स आए हाल फिलहालु त भई स्टापेक्स अथव विक्स आए विक्स फाइव हंड्रेद ईंदी तव हुओ वठो न त पो जीअं अॼु वधाए तक़लीफु हूंदव पो मुंजो कंपाउंडर आए दवाखाने तवां हुनखे चवोंदासि उओ तवांखे दवा ॾई छॾंदव हुनजे हिसाब सां तवां पूछी करे त पो इअं कयो मुखे पंज छह ॾिअनि लॻंदा आऊं सूरत खां ॿाहिरि आयां टीअनि ॾींअं सुबुहु खां ॾए खां असुल राति जो अठे सुधि

हा त दवा हाल फिलहालु वठींदा आयो अऊं घरु जो खयों बांफ खयों पो थोड़ो फ़ाइदो थे त हिल स्टेशन वञी घुमी अचो सातपुड़ा मस्त अथव हुतां जी त हवा बि हुते जी साईं मुखे पंद्राहं ॾींहुं खनि लॻंदा क्रिस्मस जी छुट्टियूं आइन त असां बि फ़ैमिली सां गॾु ॿाहिरि विया आयूं हा हुनजे मूं का कंपाउंडर खे आऊं फ़ोन कयांव ति हीअंर ई त तहां चई थी आयां हुनखे चवांसि ति भई तहां वेंदा हुते त तहांखे ॾिसी करे दवा ॾेई छॾंदसि पर प्रॉब्लम तहांखे ईंदी कोनि हुते दवा वठणु मल न न हूं वांदो कोन हो थी वेंदव ठीक तहांखे बसि शादी भले इन्जॉय कजो पर आइस्क्रीम खायण में थोड़ी केअर केअर कजो घटि खाएजे हा त फैमिली सां थी अचो घुमी अचो हा जय झूलेलाल